चित्र बनेबाक इच्छा तऽ हरदम होइते रहै छै लेकिन किछु समय एहनो होइ छै जाहि दिन चित्र बनेबाक कोनो मन नहि करै छै मिथिलाके क्षेत्रमे खास कऽ कऽ पाबनि पाबनि रहै छै पाबनि दिन तऽ ततेक रास काज रहै छै ओहि दिन काम सँ फुर्सते नहि लोककेॅं भेट पबै छै तऽ ओहि दिन चित्र बनेबाक मन नहि कऽ पाबि रहल छी समयक आभावक कारणे आओर ओहि दिन सम्भव नहि भऽ पबै छै रोजमर्राके काममे ड्राइंगोकेँ लेल किछु समय निकालऽ पड़ै छै